ہیلو ہوٹل جی میں نے آڈر دیا تھا اپنے کھانے کا تقریباََ ایک گھنٹہ ہو چکا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنا سمے لگے گا میرا آڈر پہنچنے میں جی کافی دیر ہو چکی ہے یہاں سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں کیا آپ مجھے وجہ بتا دیجیے کھانا تیار نہیں ہوا یا پھر کوئی اور وجہ ہے جی میں ایپ کو چیک کر لیتا ہوں اگر آپ کی ڈیلیوری بوائے رستے میں کہیں پھنسا ہوا ہے تو مجھے پتا چل جائے گا لیکن آپ کے ہوٹل سے اتنی دیری مناسب نہیں ہے آپ نے کہا تھا ڈیلیوری ٹائم پر ہو جائے گی